भारतमे सांस्कृतिक परम्पराक सर्वथा पृथक मान्यता अछि कारण भारतीय संस्कृतिके मूल मंत्र अछि वसुधैव कुटुम्बकम हमसब बेसीसंँ बेसी लोककेँ एक सङ्ग लऽ चलबाके जे परम्परा ई भारतीय संस्कृतिक मूलमंत्र छै भारतमे एकहि सङ्ग एखनो बहुतो परिवार कहि सकैत छी जे चारि चारि पीढ़ी एक सङ्ग रहि रहल अछि जे भारतसँ इतर सर्वथा हमरा सबकेँ देखबामे नहि अबैया एकहि छतक नीचाँ चारि पीढ़ी रहि रहल अछि चारू पीढ़ीके बीच कतहुँ मनोमालीन्यता नहि छै सब एक अभिभावकके अन्तर्गत अपन समय व्यतीत करैया एकक आदेशसँ पूरा परिवार चलैत रहैत छै आ इएह थिक भारतीय परम्पराक पृथक रूप हमसब सुनैत छियै जे भारतसँ इतर जे देश ताहिमे पति पत्नी एकटा परिवार मानल जाइत छै मुदा भारतमे से गप नहि छै भारतमे पहिने कहलहुँ जे चारि चारि पीढ़ीक एक छतक नीचाँ रहैत छथि आ अपन जीवनयापन पूर्ण मनोयोग पूर्वक करैत छथि इएह थिक एकर विशेषता विशेषता अहि दुआरे जे हमर सभक जीवन से एकटा एहन परम्परासँ बान्हल अछि जाहि कारणे हमसब पीढ़ी दर पीढ़ी अपन ओहि जे वसुधैव कूटुम्बकमके जे मान्यता छै तकरा चरितार्थ करैत अबैत छै जँ कोनो पाबनि तिहार अबैया तऽ सब गोटे एक सङ्गे बैसके खाइत छी पर्व मनबैत छी एखनो भारतमे परम्परा अछि जे सङ्गहि बैसके पूरा परिवार खाइत छथि ई ओकर ओकरा एक सूत्रमे बन्हबाक भारतीय परम्पराके एकसूत्रमे बन्हबाके मूलमंत्र अछि जेकि बाहर दुर्लभ अछि हमसब देखैत छियै जे अपन जे रीत रिवाज तकरा पालन करबामे हम भारतीय बहुतो आगू छी अपन जे परम्परा अपन जे रीत रिवाज तकर पालन करबामे कनियो हमसब विचलित नहि होत छी हमरा सबमे विचलन नहि होइया आ इएह कारण छै जे भारतीय परम्परा अपन आगाँ बढ़ैत चलल जा रहल अछि आ आगाँ बढ़ैत रहथि ई हरदम ई चलैत रहथि ई हमरा पूर्ण विश्वास अछि